गांसे बिजाबखौ फरायनो थाखाय सुंद' सल'फोरबा नोङो खेबसेयावनो फरायनानै फोजोबनोबो हायो नाथाय सल'मा जायोबा सल'माया गोबां गुवार आरो गिदिर लेखा बिजाब जानायलाय बिखौ फरायनो थाखाय नोङो समखौ गैयाबाबो सानथाम एबा सानब्रैसो नांगोन बेनि गेजेरावसो जोङो गांसे सल'माफोरखौ फरायनानै फोजोबनो हागोन नाथाय बे गोबां बिजाबफोर थायो बिजाबफोरा रोखोम रोखोमनि जायो खन्थाइफोर रायथाइफोर बेफोरबायदि बिजाबफोरब्ला जोङो खन्थाइफोरखौ दसे समावनो फरायनानै फोजोबनो हायो रायथाइफोरब्लाबो जुदि बे रायथाइनि सल'आ गुसुंब्ला जोङो बिखौ दसे समाव गेजेरावनो फरायनानै फोजोबनो हायो बेबायदिनो सल'माफोरनि सायाव जोङो स्टादि खालामोब्ला एबा बे सल'माखौ जोङो गोथौवै हाबनानै फरायोब्ला बे बिजाबखौ बोदलानानै फरायोब्ला बे सल'मा गांसेखौ फोजोबनो थाखाय जोंनो सानथाम एबा सानब्रै समखौ नांगौ बेयावहाय जोङो घन्टाखौ जोंनो सानसेयाव थिन घन्टा सारि घन्टा फरायोब्ला जोङो सानथाम एबा सानब्रैनि गेजेराव फरायनानै फोजोबनो हायो मानोना सल'माया गुवार गुवार जायो बेनि थाखायनो जोङो सल'मा बिजाबखौ फरायनो थाखाय गोबाव सम नांगौ जायो बेबादिनो सुंद' सल'फोरखौ फरायनो थाखाय जोंनो टाइमखौ गोबां नाङा मानोना सुंद' सल'फोरा सर्थ जायो आरो बेनि ओंथिफोरा गुसुं गुसुं जायो बेनि थाखायनो जोङो सुंद' सल'खौ जोङो थिन घन्टा एबा चारि घन्टानि गेजेराव फोजोबनो हायो आरो सल'या गुसुं थारब्ला जोङो से घन्टा बा नै घन्टा बेफोरनि गेजेरावनो जोङो सुंद' सल'खौ फरायनानै फोजोबनो हायो बेबायदिनो जोङो सल'खौ फरायनानैहाय बुजिनानै हाय जोङो लानो हायो बे खिनि समनि गेजेरावनो नाथाय मोनसे बिजाबाव जेन'बा नैजिद' एबा नैजिसो खन्थाइफोर दङब्ला जोङो मोनसे खन्थाइखौ जोङो दसेयावनो फरायनानै फरायनानै फोजोबनो हायो जुदि नोङो नैजि एबा गांसे बिजाबाव नैजि एबा नैजिद' था खन्थाइफोरखौ फरायजोबनो थाखाय जोंनो साननै समफोरखौ नांगोन सानसेयाव जोङो खावसे फरायबाय आरो अखानायै जोङो खावसे फरायबाय मानोना जोङो खेबसेयैनो गासैखौबो फरायोब्ला जोङो गोसोयाव थाया बेनि थाखायनो फरायनायखौ जोङो खेनसेयैनो रिगुलारै फरायलांनो हाया बिखायनो जोङो खावसेखौ सानसे आरो खावसेखौ सानसे बेबायदि फरायनानै फोजोबनो हायो बेबायदिनो जोङो खन्थाइफोरखौ फरायनो हायो राइथायफोरनि गेजेराव बिदिनो रायथाइफोराबो गांफा गावबा गाव बिजाब थायो रायथाइ गांफा बिजाबाव बिदिनो जिथामथा एब्रा एबा जिथा रायथाइफोर थायो बे रायथाइफोरखौ जोङो सानसेयाव मोननै रायथाइ एबा मोनथाम रायथाइ फरायनानै बिब्दिनो जोङो दफा बाय दफा रोंनानै जोङो समखौ नायनानै फरायनो हायो बेबायदिनो जोङो समफोरखौ नायनानै फरायनानैहाय जोङो गोसोयाव लानानै बुजिनानै लानानैहाय जोंनि आन्जाद लिरनांगौ समाव जोंनो खामानि होयो मानोना सम आरो बोथोरखौ लानानैहाय जोङो फरायोबासो टाइमखौ गोसो होनानै जोङो फ'कास खालामनानै फरायोब्लासो जोंनि फरायनाया गोसोयाव थायो आरो जोङो आन्जादाव मोजाङै लिरनानै उथ्रिसार जानो हायो नङाब्ला मोनसे बिजाबखौ जोङो ओरैनो दसेयावनो सा साज्रांल' फरायनानै फोजोबोब्ला जोङो बे फरायनायखौ कमफ्लिथ खालामोब्लाबो जोङो बिखौ बुजिनानै गोसोआव लानो हानाय नङा आरो जोङो बिखौ फोजोबनो हाब्लाबो जोङो आन्जादाव जोङो मोजां फिथाइखौ मोननाय नङा बेबायदिनो